हमारे यहाँ भारत में बनता है खाना दाल चावल सब्जी रोटी दाल चावल सब्जी रोटी त्यो त्योहार पर गेस्ट लोग लोग लोग आते हैं तो मालपुआ बनाती हूँ गुझिया बनाता हूँ मीठा बनाता हूँ हर चीज़ बनाता हूँ आ गोभी के सब्जी में प्याज लहसुन मरचा धनिया पाउडर गरम मसाला ये को डाल कर मैं बनाता हूँ और मालपुआ में काजू डालता हूँ पिस्ता डालता हूँ बादाम डालता हूँ किशमिश डालता हूँ इस और डालता हूँ मलपुआ में हरेक सामान डाल कर मैं बनाता हूँ और गुझिया बनाता हूँ और हरेक चीज़ बनाता हूँ हमको अच्छा लगता है बनाने में आलू का पराठा बनाता हूँ आलू के पराठे में प्याज को काट कर बारी बारी लहसुन मरचा अदरक धनिया गरम मसाला ओ के पहले तलती हूँ डाल कर तब बनाता हूँ तब उसको बेलता हूँ तब उसको छानता हूँ कड़ाही में इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है बनाने में आ सूजी का हलवा मैं पहले उसको जलाता हूँ सूजी का हलवा भूजता हूँ घी में घी में भूज कर उसको चीनी डालता हूँ पानी डालता हूँ काजू बादाम पिस्ता काजू बादाम पिस्ता इलायची कुल डाल कर मैं बनाता हूँ हरेक सामान हमको बनाने में अच्छा लगता है मेरा मन लगता है इसलिए मेरा मन करता है की खूब बनाऊँ इसीलिए मैंने हरेक सामान मुझको बनाने आता है खाना